जेनाकि बतैले छी की भारतमे चाय सबके पसन्द आबैत छै हमरा घरमे भी चाय सब केओ पियैत छै किआकि चाय घरमे हमही बनाबैत छियै तऽकी सबके पसन्द आबैत छै चाय भारतमे सबलोग पसन्द करैत छै चाय चाय एक एहन चीज छै जे अहाँकेँ सबके मानसिक तनाव भी दूर होइत छै इसलिए चाय सब केओ पियैला चाहैत छै चाय बनाबैमे जादा कोइ दिक्कत भी नहि छै चाय बनबै ला थोड़ा दूध पानी चीनी चायपत्ती दै देलकै आओर चाय बनी गेलै ओकरा आरामसँ पी सकैत छी घरमे सब केओ चाय पसन्द करैत छै ताकि आबै वला समयमे चाय एक अइसन चीज छै जे अहाँकेँ जो चाय बनाना भी आसान छै चाय घरमे हमही बनाबैत छियै जेकरा पियैके मोन भेलै तऽ चाय हमही बना देलियै आओर कभी भी केओ मेहमान ओहमान घरमे आबैत छै तऽ चाय हमही बना दै छियै इसीलिए चाय ओहिमे ओतना दिक्कत ओक्कत नहि छै बनाबैमे घरमे लाल चाय भी बनाए कऽ पी सकैत छियै आओर दूधबाला चाय भी जादातर दूधबाला चाय लोग पसन्द करैत छै भारतमे इसीलिए आओर भारतमे बहुत जगह चाय चायके दुकान भी खोलि लै छै ई ओ चाय भारतमे बहुत जादा इसीलिए चाय ओयमे जादा दिक्कत ओक्कत नहि छै केओ भी चाय बनाय सकैत छै चाय वाय चायमे जादा दिक्कत भी नहि छै अपनासँ बनाय अगर नहि केओ घरमे छै तऽ अपनोसँ खुदसँ बनाए कऽ चाय पी सकैत छी इसलिए चाय बनबैमे जादा टेंशन ओनसन भी नहि छै या ओ घरमे केओ नहि छै तऽ केना चाय बनैयै थोड़ा बहुत अबैत छै दूध ले लेतै आओर दूध पानी चीनी चायपत्ती ले लेतै अपनोसँ बनाए कऽ पी सकैत छै चाय घरमे भी बना सकैत छै नहि घरमे तऽ दुकानमे जाकऽ पी भी सकैत छी अहाँकेँ इसलिए चायमे जादा दिक्कत ओक्कत नहि होइत छै चाय एक एहन चीज छै जे भारतमे सब केओ भारतमे बिहारमे पुरालोक चायके पसन्द करैत छै इसलिए चाय पियै चाय पिलाके बाद ने दिमाग कऽ जेनाकि माथा दर्द आओर दर्द भी छूट जाइत छै इसलिए चाय पियै सब केओ पसन्द करैत छै इसलिए चाय वाय चाय पियैमे भी अच्छा लागैत छै जेनाकि अदरक ओदरक डाल देलकै तऽ चायमे पियैमे मजा आबैत छै इसलिए जादातर लोग चायके पसन्द करैत छै चायमे जादा दिक्कत ओक्कत भी नहि होइत छै चाय अपनासँ भी बनाय कऽ पी सकैत छी